नमस्कार आप जैन ट्रैवलर से बोल रहे हैं जी सर जी सर हमने मॉर्निंग में एक केब बुक करवाई थी आपकी एजेंसी से एक्चुअली हमें आसपास में ही ओम बन्ना पाली और यहाँ जाना था सर दर्शन के लिए जी सर सर तो आपकी अब क्या ही बताओ मैं आपके मतलब कार की कंडीशन तो देखो बिल्कुल कितने दिन से सफाई नहीं हुई है सीटें फटी हुई है ना कार का होरन ढंग से काम कर रहा है सर मतलब जैसा आप बजट ले रहे हैं जो भी ले रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी सुविधा देना तो ताकि लोगों को भी अच्छा लगे और आपकी कंपनी का भी नाम चले जी सर हाँ सर मैं यही कहना चाहती हूँ सर मतलब हमें तो मतलब बहुत ये बुरा फील हुआ था कि मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा ध्यान रखें अपने टाइम पे गाड़ी की सर्विस करवाएँ साफ सफाई का ध्यान रखें ड्राइवर को भी बोले कि उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ताकि सर आपकी भी एजेंसी का मतलब ऐसा नाम खराब नहीं हो और जो आपके यहाँ से सुविधा ले रहे हैं जो इधर उधर यात्रा करने के लिए आपकी कैब की सुविधा ले रहे हैं उनको भी वो भी एकदम संतुष्ट हो आपकी सेवाओं से जी सर धन्यवाद सर